जोंनि जायगायावथ' दा आं बरत'मान प्रब्लेम खौ जेबो नुवाखै नुनाया दा मोजाङै मोजां फरायनाय गथ'फोरनि फरायनायफोरखौबो आङो मोजाङैनो नुगासिनो दं आरो जोंनि बाहाय एसेबां मानि खहा खथि नुवाखै मोजाङै मोजां सोलिनानै दं रायजो राजाफ्राबो मोजाङै मोजां मावना जानानै दं गायनाय फुनाय जेबो आङो उसुबिदा नुवाखै दा बेखौनो आङो बुंहरो आरो ओमफ्राय उसुबिदा आथ' नैबे अखा हाबाय थानायाव एसे जायगाफ्रा एसे बिदिनो जादों आरो बुहुत अखा हाबायना गिलु बालु अखा हाबाय आबादफोरा एसेबां मानि गाज्रि नङा नायनायावथ' मोजां जानाय बायदि नुयो माथो दा एसेबां मानि गाज्रि प्रब्लेम गैया हस्पिटेलफ्राबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नुगासिनो दा जेबो प्रब्लेम गैयै बायदि आं नुगासिनो आरो मोजाङै मोजां सोलिनायखौ नुदों माने जेबो अभाब अबिजगखौ बांद्राय माबा नुवाखै फरायनायनि खेथ्र'आवबो गथ'फ्रा फरायगासिनो दङ दा आं मा बुंबावनो जेबो प्रब्लेम नुवाखै हिसाबै आंबो बुंनो हाला आरो